पांच डिस्ट्रिक्ट पांच डिस्ट्रिक्टांचीं नांवां जीं हांव सांगूंक शकता तीं म्हाराष्ट्राचें डिस्ट्रिक्ट अेहमदनगर धेन हरयाणान हरयाणाची डिस्ट्रिक्ट जशी की पानीपत गुरूग्राम मागीर केरलाची डिस्ट्रिक्ट मलप्पुरम गोवाची धेन छत्तीसगढची डिस्ट्रिक्ट रायपूर धेन कर्नाटकाचें डिस्ट्रिक्ट मैसूर अशें खुबश्यो आनी डिस्ट्रिक्ट आसा एव्हरी स्टॅट हेज देयार ओन डिस्ट्रिक्ट्स